जीअं त अॼुकल्ह टेक्नोलॉजी जाम वधीक कम करे रही आहे बुकिंग बि सिधे नमूने थी रही आहे टेक्नोलॉजी कंहिंजे कॾे असां जाम ख़ुशि आहियूं कंस्लटटेस्ट वग़ैरह सभु ब्लड टेस्ट वग़ैरह डॉक्टरनि जूं टेस्टियूं वग़ैरह हुननि जी रिपोर्टियूं वग़ैरह सभु इनमें टेक्नोलॉजी में अची वेंदियूं आहिनि असां इनजे जीपे में बि असां पेमेंट करे छॾींदा आहियूं असां जाम ख़ुशि आहियूं